नमस्कार जी नमस्कार आहो जी दुकाना पर ऐं केह् गल्ल होई ते तुस दुकाना पर आई जाओ फिर मैं तुसें चैक कर लैना ते चलो तुस घर काढ़ा कुढ़ा पी लैओ ते अगर फर्क लगदा ते ठीक ऐ नेईं ते तुस शाम्मी वेल्लै आइयै कराई लैयो चैक चलो हू'न खोल्ली ऐ पैह्ले बंद ही दुकान ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाओ ओके ओके ठीक ऐ